जों बयबो मिथिगौ दानि मुगाया गोदान मुगा माने ग्ल'बेलायजेसननि मुगा बे माने गोबां सोलों सोलोंथाया गोदान गोदाननि नुजाफैबाय सोलायनायबो नुजाथिफैबाय थेवबो गोदोनि जिथु मोनसे बिथा दङ बे फावन्देसन दङ बे फावन्देसनखौ गारनानै गोदाना जाया गोदाना बे बिगुरासो गोदान नाथाय बिनि सिङाव जिखिनि माबा दङ बे जाबाय गोजामनिफ्रायसो फैयो दंफां फांसे गोदान गोदान खिलि खिलियोब्लाबो बिनि गुदिया जाबाय बे रोदायासो दा गुदि गैयाब्ला रोदा गैयाब्ला बे दंफाङा जेबो बेसेन गैया गथिके सयायटियाबो समाजाबो जिमान देभेलप जादोंब्लाबो गोदोनिखौ जों माने दासिमबो गारनो हाया दा नांगोलनिफ्राय नांगोलजों हालेवो एवो जोङो दा ट्रेक्ट'राव मोनफैदों बा गुबुन गुबुन आरोंदानिबाबो प्रजुगथिनि बेफोरो बेसादफ्रा ओंखारदोंब्लाबो नांगोलजों बे गिदिं गिदिं एवनाय बे सिसटेमावनो जोङो माने गोदान हुजुलिफोरखौ गोदान टुल्सफोरखौ बा गोदान बे जन्थ्र'फोरखौ जोङो बाहायो थिग बिदिनो गोदान मुगायाव गोबां बुस्तु देभेलप जाबाय सावस्रिनिफ्राय जनथ्र' बायदिनिफ्राय बा गुबुन गुबुन टेकनलजि बे माने दावगाबाय दङ बेखौ जों बयबो मिनथिगौ थेवबो गोदोनि जों खायसे माबाफोरखौ जोङो दासिमबो संसार जानायाव रायजो जानायाव मानसिया थांना थानायाव जों माने बेखौ गारनो हाया जेरै सिकित्सा सावस्रिनि बेलायावनो देहानि बेलायावनो नोङो दा आयुरबेदिक बा जोंनि दंफां बिलाइनि दंफां रोदानिफ्राय बानायनाय जिबिलाग मेदिसिन दङ बे मेदिसिनफ्रा दासिमबो बे एखेयैनो रोखोमैनो दङ माथ्र' जों बेखौ इसे सोदांनानै मदिफाय खालामनानै माने हयथ' जोङो टेब्लेट बानायदों केपसुल बानायदों खिन्तु बे बुस्तुआ दंफांनि रोदायानो बे दंफां बिगुरानो बा दंफां बिलाइयानो अरथाथ बेखौ गोदोनिखौ गारनानै जोङो दा गोदान मुगाखौ कमप्लित सालायनो हानाय जायाखै गोदोनि बे माने बिथाखौ नागारनानै जोङो सोलिनो हाया जे थिग थेनेकानो मेथाइ नि बेलायावबो बा संगितनि बेलायावबो बेफोरबायदि जायो जों फ'कनि खायसे माबा बुस्तुफोरखौ क्लासिकेल खायसे बुस्तुफोरखौ गारनानै जोङो मदार्नायज खालामनायबा बा मदार्नजोंल' गोदान बे माबाजोंल' जों माने सोलिलांनो हाया गथिके ओंखायनो बुंजायो आजिखालि गोबां टेकनलजि ओंखारदोंब्लाबो गोदोनि खायसे माबाखौबो जों सोलिनानै बेजोंबो सोलिनो गोनां जायो गथिके आंनि बायदिब्ला दिनैनि बे दिहुनथायनि मुगायावबो गोदोनि खायसे बिथाखौ लानानै जों सोलिनो गोनां जायो गोदोनि खायसे नेम खान्थिखौ लानानै जोङो माने सोलिनो गोनां जायो